کچھ کچھ سال پرانے پہلے کا فون سادہ ہوتا تھا جس میں ہم نیٹورک استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن اب کے دور میں ہمارے نیٹورک استعمال کر سکتے تھے ہم کہیں بھی گھوم سکتے ہیں لوکیسن سے جا سکتے ہیں اور ابھی جو ہے سائنس جو ہے کافی ترقی کر لی ہے تو اس لیے تو پہلے نا ہم یہ سب چیزیں نہیں کر پاتے تھے لیکن اب کے ٹائم میں ہم یہ سب چیز فون سے ہی کر لیتے تھے کچھ بھی فل اپ کرنا وہ سب تو پہلے کے ٹائم میں یہ سب چیز پاشیبل نہیں تھا لیکن اب وہ چیز سارے مطلب پاشیبل ہے پہلے ہم پہلے گوگل نہیں استعمال کر سکتے تھے بٹ اب ہم گوگل استعمال کر سکتے تھے گوگل سے سب کچھ جان سکتے تھے لیکن نائنٹی نائنٹیز کے دور میں ہم وہ سب چیزیں نہیں کر سکتے تھے لیکن اب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں گوگل کا استعمال کر سکتے ہیں یوٹیوب سے کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم موبائل سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پہلے ہم یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی تھی جس سے اب اب کے دور میں نے کافی چینجز ہوئی ہیں بہت ساری اور جو بھی ہو لیکن پہلے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں ابھی فی الحال اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام چل رہی ہیں بہت ساری تو ان شاء اللہ بہتر ہوگی سب کچھ اور اور ترقی کریں گے ہم لوگ جو بھی ہو اور رہی بات کہ پہلے ہم لوگ نیٹورک کا اتنا استعمال بھی نہیں ہوتا تھا ٹو جی چلتا تھا اب تو ہمارے پاس فور جی ہے تو ترنت سب کچھ مل جاتا ہے جو بھی کرنا ہو